जय झूलेलाल असांजे महाराष्ट्र में चांवरनि जी खेती सुठी थींदी आहे असांजे महाराष्ट्र जो टेपलफ खाधो बाजरो आहे बाजरे जी बि खेती वधीकु थींदी आहे असांजे राज्य में कपिड़नि जी खेती थींदी आहे जेको सॼे देश जी पूरति कंदी आहे असांजे खाधे में मुर्गी ऐं तीवण जो वधीक खपति आहे त असांजे राज्य में मुर्गियुनि जी बिकरी थींदी आहे ऐं बकरियुनि जी बिकरी बि सुठे हिन सां थींदी आहे असांजो मछियुनि जो बि सुठो व्यापार थींदो आहे